हमरा ईलाकामे जे माछसभ पकड़ैतए जाहिमे पोठी खेसरा गरइ कबइ आओर रहु सिंघी ईसभ माछ पकड़ैत छै सभसँ बेसी गरइ पकड़ल जाइत छै आओर पोठी पकड़ल जाइत छै जे एकर माँगो बाजारमे बहुत बढ़िआँ छै आ दाम एकर जे छै से पोठी मिलैत छै एक सए बीस टका आ गरइ मिलैत छै डेढ़ सए टका ई माछ बड़ा रुख छै आ खाइमे बड़ा मजा लागैत छै चोखो बनैत छै सब्जियो बनैत छै पोठी जे छै से पोठी खायके लिए लोक बड़ा एकदम बेपरित रहै छै जे रौदा बसातमे कुछो मे चलि जाइ छै जाल लगेलक जालमे बझल त ओकरा जे छै से आनलक आ ओकर माँग बढ़िआँ छै त ओहिसँ जे छै से ओकरा लोक बहुत बढ़िआँ पसंद करैत छै हमरो बहुत बढ़िआँ पसन्द यऽ आ आर एहिसँ की कही सकैत छी पोठीसँ बढ़िके माछ हमरासभके बड़का छोटका माछमे सभसँ बढ़िआँ पोठी बढ़िआँ लगयए पोठीए माछ छै जकर सब्जियो बनि जाइ छै आओर ओकर जे छै से चोखो बनि जाइत छै चोखा तऽ गहुमक रोटी पर चोखा एकदम मजा लागैत छै खाइमे आ सस्ताके सस्तो मिलैत छै एक सए बीस टके मिलैत छै तऽ लोग बड़ा मजासँ जे नहि मारयए सेहो किनकऽ खाइए